جی ہاں میں ترجیح دوں گا بینک کے دستاویز اردو زباں میں ہوں اور یہ ہماری علاقے کی بھی زبان ہے اور اس سے بینک بینکنگ سیکٹر کو یہ فائدہ ہوگا ہماری علاقے میں بزرگ ہیں انہیں کوئی زباں نہیں آتی وہ لوگ پہلے کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں اردو زیادہ اچھی آتی ہے وہ خود جا کر اپنا کام کرا سکتے ہیں جس سے بینکنگ سیکٹر کو کافی زیادہ سے زیادہ آسانی ہوگی